हमरासभके आब भारतमे फैशन बहुते मिल गेल छै जबकि पहिले तऽ फैशन लोग बुझिते नहि छलै कि फैशन ककरा कहल जाइत छै पहिले देखैत छलियै कि दादीमाँसभके देखैत छलियनि बस एगो साड़ी दू गो साड़ी रहैत छलनि सूतीके बट आब तऽ देखैत छियै एतेक भारतमे फैशन भऽ गेल छै कि ऑनलाइनसँ अहाँ कपड़ा ऑनलाइन कऽ सकैत छी ऑनलाइन सुविधा मिलैत छनि दोकानोमे ब्राण्डेड दोकानसभ एतेक दोकानसभ मॉलसँ शॉपिंग कए सकैत छियनि आब लोग अर ई देखैत छै कि हम की पहिरब की लगायब की करब जे हम सुन्दर लागब देखयमे नीक लागब तहि दुआरे आब सभ लोकसभ जे पहिने नहि करैत छलखिन पहिले सुविधा नहि मिलैत छलनि आब हर चीजके सुविधा मिलैत छनि फैशने करय लेल अलग अलगके डिजाइनके कपड़ा पहिरैत छथि अलग अलग प्रकारके मेकअप करैत छथि अलग अलग डिजाइनके बाल बन्हैत छथि देखैत छथिन कि हमरापर कोन चीज नीक लगैए की नहि नीक लगैए आओर अनेक प्रकारके फैशन मिल रहल छनि अनेक प्रकारके कपड़ा मिल रहल छनि डिजाइनिंगवला कपड़ासभ मिलैत छनि जे हम कोन कपड़ापर कोन चीज लगायब या पहिरब जेना कानमेका सभ भऽ गेल नेक गला मेका हारसभ भऽ गेल पायल भऽ गेल अनेक प्रकारके भऽ गेल जे हम की पहिनब तऽ हमरा की नीक लागत भारतमे फैशन एतेक लेवल आगे बढ़ि गेल यए जे आब हर ई गाँव या देशमे नहि रहल जे फैशन के नहि करैत हैत आब हर प्रकारके फैशनके सुविधा मिल गेल अछि